हाँ मैं एक यात्री बस का वर्णन कर सकती हूँ क्योंकि कुछ समय पहले ही मैं एक बस में यात्रा कर के आई हूँ तो बस की जो सीट होती है वह काफ़ी आरामदायक होती है जिससे हमें यात्रा करने में ज़्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और बस की जो खिड़कियों होती है यदि हमें बस की खिड़की वाली सीट मिल जाती है तो बस की यात्रा और अधिक सुगम व अच्छी हो जाती है क्योंकि खिड़की वाली सीट होती है वहाँ बैठ के हम बाहर की भी नज़ारा देख सकते है प्रकृति का सौन्दर्य हम बस की सीट पर बैठकर देख सकते है क्योंकि प्रकृति का जो सौन्दर्य होता है बस में देखने से काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है क्योंकि बस जैसे चलती जाती है तो हमें ऐसा लगता है की हम भी प्रकृति के साथ उस बस में यात्रा कर रहे है तो ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के साथ ही यात्रा कर रहे है हम बस में नही हम प्रकृतिमय ही है तो बस की जो यात्रा है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और जो उसमें सामान रखने का जो इस्पेस दिया होता है जगह दी हुई होती है वो बहुत अच्छी होती है उसमें आपना हम सामान उपर जो भंडारण बना होता है वाहन में वो काफ़ी अच्छा होता है और बस जो है वो डीजल पर चलती है तो उसकी जो इस्मेल है वे भी हमें नही आती है और बस की जो यात्रा होती है वह किसी और वाहन जैसे कि चार पहिया वाहन जो छोटे वाले होते है वे उससे अच्छी होती है क्योंकि बस में जो है हमें ज़्यादा लोग होते है तो हमें ना ऐसा महसूस नही होता है कि हम अकेले यात्रा कर रहे है बस में और भी यात्री होते है तो उनसे अपना सफ़र साझा कर सकते है और जो उसके यात्री होते है वह भी हमें अपनी अनुभव शेयर करते है अपने अनुभव बताते है हम भी उनसे अपनी अनुभव साझा करते है तो बस में यात्रा करना काफ़ी अच्छा लगता हैं तो मैं आपसे भी यह चाहत कहना चाहती हूँ कि आप भी कही यदि घूमने जाते है कहीं पहाडियों में घूमने जा रहे है तो बस से ही यात्रा करें क्योंकि पहाड़ियों में जो घूमने का आनंद है वह आपको बस से ही मिलेगा क्योंकि जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है पर्यावरण होता है वे हम बस में बैठ के जो खुली वाली बस होती है बस भी काफ़ी तरह की होती है तो हम जब पहाड़ियों में घूमने जा रहे है तो हम जो खुली वाली बस होती है उसमें हम यात्रा करें तो हमें पहाड़ियों में जो घूमने का आनंद है हम वह ले सकते है धन्यवाद